हैलो हां जी हां जी नमस्ते नमस्ते केह् बमारी ऐ भला तुसेंगी पैग पुग बी लांदे थोह्ड़ा अच्छा अच्छा हां घट्ट ऐ आऽ हां करगे आएयो चेक करगे तुसेंगी आएयो ना अस्पताल फ्ही उत्थै अपने आफिस च बिच्च

दवाई बी कोई चेक करियै देगे शैल थोह्ड़ा इंजेक्शन अजूक्शन लग्गना होई सकदा आपरेशन बी करना पवै भाएं ते दमागै गी जायदा गै प्राब्लेम होई गेदी आपरेशन नी कोई दस पंदरां दिन मैंटल अस्पताल कोई दिक्खग कोई जायदा गै तुसेंगी होई गेदा होगा तां हां कोई पंदरां दस दिन लाएयो तुस इत्थै ठीक होई जाना तुसें दवाई बी लिखी देगे तुसेंगी शैल हां कोई पड़ीन सद्दियै कारी बी कराई लैएयो तुस इ'यां अपना बैह्म दूर करी लैएयो ओह् इक पिच्छुआं उट्ठी आए न ओह् मोआ डैन ऐ ओह् तुसेंगी गप्प सनांदा ओमकार मास्टर ऐ है ना इक उस भई ओह्दे लत्तै पीड़ ऐ ही ते ओह् आखना ओह् करदा कारी अहें ठीक होई जाना हत्थ हूत्थ बांह्दा उस कीती जड़ी उन्नै ओह्दी लत्त गै सकाई गेआ भैन ओह् डैन ऐ महाराज उत्थै नेईं जाएओ भलेआं गै नी कुदै कस्सा करी ओड़ै हां ओह्दे घरै टब्बर मुश्कल पेई जानी हां मैं जुल्म होई गेआ एह् अपनी गोल मार्केिट कुसै गी पुच्छी लैएओ उन्नै सनाई ओड़ना कोई नि करगे चेक तुसेंगी